असांजे घर जे पासे में शनी मार्किट लॻंदी आहे ऐं उन में तरह तरह जा वापारी ईंदा रहंदा आहिनि ऐं पंहिंजियूं नयूं नयूं शयूं बाज़ारि में खणी ईंदा आहिनि जंहिंजी जाम वस्तु सुठी ऐं सही मात्रा में सुठी कॉलिटीअ में किफ़ायती दाम में असांखे मिलंदी आहे ऐं असांजे पासे जेकी मार्किट लॻंदी आहे उन में जाम सारा परियां परियां खां पर्यटक ईंदा आहिनि ऐं असांजे मार्किट में साप्ताहिक बाज़ारि बि लॻंदी आहे जंहिंमें असांखे ताज़ी भाॼियूं अनाज ऐं फ्रूट मार्केट वग़ैरह सभु पासे में ई पवंदो आहे ऐं ताज़ा ताज़ा फल ताज़ियूं ताज़ियूं भाॼियूं सुठी ऐं सस्ती क़ीमत में किफ़ायती कॉलेटी असांखे प्रदान कंदा आहिनि